हैलो कौन हाँ जी मैं श्रद्धा हाँ लिया था मेरे पास मैसेज भी आया था आपका हाँ हम हमारी क्लास तीन बजे से सुबह सुबह तीन बजे से हाँ मॉर्निंग में तीन बजे से आठ बजे तक रात में

आपको कौन कौन सा डांस सीखना है आपको क्या सीखना है जी कत्थक कत्थक तो हमारे यहाँ सिखाते हैं लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग में डांस चल रहा है वो भांगड़ा चल रहा है और अ गर मराठी डांस और और और बहुत सारे डांस गबर गरबा जी हजार रुपए मंथ हाँ हजार रुपए में पर मंथ इसकी मॉर्निंग में लगेगी आठ बजे से दस बजे तक

डिस्काउंट तो मिल जाएगा पाँच परसेंट का लेकिन ये है कि आपको डेली कंटिन्यू क्लासेस करना पड़ेगा जिससे कि आप पूरी स्टेप सीख सको फिर बाद में ये ना कहो कि कैसा डांस सिखाया है हमारा एड्रेस हमारा है मुंबई एरिया नेम है राम राम मंदिर के सामने आप हाँ हाँ यही है लेकिन आप हैं ना आ जब आओगे तो एक बार कंफर्म कर ले कंफर्म कर लेना कॉल कॉल पर बात कर लेना और नहीं हो सके तो मैसेज कर देना हम लोग देख लेंगे लेकिन आप आओगे तो एक बार कॉल कर लेना ओके ठीक है बाय